भारतारि मिडियानि सोमोन्दै आं बिखौनो सानो जे बिसोर खौरांफोरखौ सोमोन्दो गोनां आरो थार जाथायनि सायाव दिन्थिया बिसोरो नंखाय खौरांफोरखौ दिन्थियो आरो बबेबा खौरांखौ दिन्थिब्लाबो माने बारा बारा गावसोरनि नांगौ बायदि दिन्थियो दा बिनि थाखायनो भारतारि मिडियानि सायाव आंहा एसे फोथायनाया खम बिसोरखौ आं मालाबाबो जौसे जौखोन्दो फोथायनो हाया बिसोर गावसोरनि नांगौ बायदियै खौरांफोरखौ फिदिंनानै खोन्थायो आं मिथिनाय माखासे मुंदांखा खौरां बिलाइफ्रा न्युज चेनेलफ्रा बेनो स्टार न्युज जि न्युज इनदिया टि भि रिपाब्लिक भारत आरो माखासे खौरां बिलाइया दि आसाम ट्रिबुइन दि सेन्टिनेल प्रटिदिन बड'सा बेफोरनो जायखि जाया बे गासिबो न्युज मिडियाफोरा गावसिनि नांगौ बादि न्युजफोरखौ खोन्थायो आरो मानसिफोरनि साननाय हनायखौ सोलायनानै होयो बिसोरो मोनसे पलिटिकेल एजेनदा बादि गेलेयो आरो गावसिनि मुलामफाखौल' नायो बेनि थाखायनो भारतारि मिडियाखौ जों फोथायनो हाया